جی آپ كون جی ہاں اچھا جو ایک بار آپ پہلے لے گئی تھیں وہی والی وہی بول رہی ہیں اچھا كون سی كمپنی كی لینا چاہ رہی ہیں اچھا وہ میری دُكان میں ہیں بہت ساری ہیں سینڈل ہیں کیسی اچھا كیا لینا چاہیں گی آپ سینڈل یا شوز یا چپل اچھا ہاں مل جائے گا كیوں نہیں كب آئیں گی آپ لینے میری دُكان صُبح دس بجے كھُلتی ہے اور گیارہ بجے رات میں بند ہو جاتی ہے آپ صُبح آ جائیے گا لے لیجیے گا میری دُكان میں بہت اچھی اچھی سینڈل وغیرہ رہتی ہے

اچھا تو آپ كیا لینا چاہیں گی كیا لیں گی مطلب شوز لیں گی یا سینڈل لیں گی یا ہیلس لیں گی كیا چیز لینا پسند كریں گی ہاں تو پھر مل بس آپ پہلے پسند كر لیجیے گا پھر ہم قیمت بتا دیں گے آپ كو نہیں نہیں پھر دیكھ لیجیے كیا پتہ پھر یہاں پہ كنفیوز ہو جائیں گی ویسے بتادیں گے تو پھر كیا پتہ آپ نہ آ پائی تو ہاں تو پھر كل آئیے گا پھر دیكھ لیجیے گا ہر طرح كا مطلب قیمت ہے نا ہر سینڈل وغیرہ كی جیسا آپ پسند كریں گی جیسا پسند كریں گی ویسی قیمت ہوگی وہ آپ پہ ڈیسائڈ كرتا ہے آئیے گا ضرور ہاں بہت اچھی اچھی بہت اچھی اچھی كمپنی كی آئی ہیں میری دُكان میں كل ہی تو آیا ہے آئیے گا ضرور ٹھیک ہے شُكریہ فون كرنے كا جی شُكر